अ हेल्ल' माबायाव नांदो नामा बेयो मबाइल दखानायाव नांदों ना बेयो माबालै आंनो माबा मबाइल नांगौ जादोंमोनलै आंहा मबाइलानो गाज्रि जाबाय लै बिदिनो दस हाजारफोरनि मा खम माबायाव मोनगोन नामा मबाइल बाजेटफोरनि बाहाय मोजां मबाइल आरोना बिदिनो दस हाजारफोरनि दंबा बाहाय मोजां जागौमोन खम दामनिबाबो जागोन आरो सोलिथ'नो आन्था आरोना दस हाजारसोनि बाबो दङ नामाफोर ओरैनो मा फन पक' मा मा भारजोन सिथ्रि अ केमेराफोरालाय माबायदि ओमफ्राय बिदिनो फारफ'रमेन्सफोरा माबायदि जायो सार्जफोरा थाब सार्जआरालाय थाब जायोना जाया थारटिथ्रि वाट बेसेबां बेसेबां गोबाव लायो थारटिथ्रि वाटआ बेसेबां गोबाव लायो हान्द्रेद पारसेन्ट जानो केमेराया मोजांआनो होनबाथ' दस हाजारनि बाजेटफोर नांगोन ओरो बेलेग मबाइलफोर दं नामा दस हाजारनि बिदि बाजेट बाहाय मोजांनो आरो भिभ'नि बेलेग बाहाय मोजां बाजेटआथ' है बाजेटआथ' आंहा दस हाजारल'सो मिलायनाय नङा दै आंहा बारा होबाबो अ आंथ' आरो दा दाथ' फैसाबो जाया ना बिदिनो बिदिनो बाहाय दस हाजारफोरनि नायगिरना होनाय बाहाय मोजांफोर दंबा नोंनो बाहाय माबा देखायना होदो दे आङो गाबोनफोर नोंनि दखानाव थांनानै नायहैनोसै आङो गाबोन नङाबा दा मोनायावबो थांनोबो हानाय बिदिनो नायहैगोन आरोना आङो जों बाहाय मोजांफोर अ बिदिनो आङो दा सय हाथथाफोराव थांनाय जाबा थांगोन दा दिनै थांनाय जायाबा बिदिनो गाबोन थांनाय जासिगोन फुंफोराव आरोना ओं जागोन दे बिदिबा बाहाय मोजांखौ नायना दोन दे आदा ए दे औ